मूंखे नंढे हूंदे खां ई ॻाइण जो शौक़ु आहे नंढे हूंदे खां मां ॻाईंदो आहियां ऐं सुबुह जो ॻाइण जी जो जेको आहे रिहरसल कंदो आहियां सुबुह जो बाग़ीचे में वेंदा आहियूं निंड मां उथी करे सनानु पाणी करे बाग़ीचे में वेंदा आहियूं उते मां ॻाइण जो उते दिलि मन में या दोस्त ईंदा आहिनि उन्हनि सां गॾिजी करे ॻाईंदो आहियां पोइ वरी घर जो इहे कमुकार जे लाइ वेंदो आहियां त घर जो कमुकार बि कंदे दिलि मन में धीरे सां ॻाईंदो रहंदो आहियां ऐं रिहरसल कंदो रहंदो आहियां पोइ वरी शाम जो बि सभु घर जा कमुकारु करे सभु जेॾीमहिल बि वक़्तु मिलंदो आहे उन टाइम ते मां इहे सभु ऐं ॻाईंदो कयां ऐं रिहरसल कंदो आहियां त जीअं उन जो सुठो गले जो स्वर सुठो थियो नंढे हूंदे खां ई मूंखे ॻाइण जो शौक़ु आहे दोस्तनि सां बि गॾिजी करे वेंदा आहियूं हिक ॿिए खे पंहिंजा ॻाइण जो भॼन आहिनि जो गीतनि जो हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा आहियूं ऐं रिहरसल कंदा आहियूं पाण में तारियूं वॼाईंदा आहियूं ऐं म्यूज़िक बि ऐं ॻाइण जो संगीत बि कंदा आहियूं सभु सुठे नमूने से टाइम कढंदो आहियां इन लाइ वक़्तु इहो सभु निकिरी वेंदो आहे कमुकार बि घर जो थींदो आहे कमुकारु कंदे कंदे इहो ॾींहं जो बि रोटी खाई वरी शाम जो निकिरंदो आहियां वरी शाम जो बाग़ीचे में कंदा आहियूं सॼो